हैलो हंजी हैलो हंजी हंजी सनाओ ंसनाओ तुसें दंदे गी तुसें कदें पहलें कराया हा चैक चुक मतलब पहलें शा पीड़ ऐ जां उन्नी गै ऐ नमीं गै शरु होई ऐ अच्छा केह् सिर पीड़ होंदी के तु'सेगी कोई नीं कोई नीं डाक्टर साहब ने बौह्ना कल के आखदे दस बजे शा बाद च ते तुस इक कम्म करेओ जेह्का तुस करदे घर चुल्ली च साड़ियै फ्ही उ'ऐ लाएओ अज्ज ते केह् करना ऐ फ्ही ते फ्ही अ'ऊं थुआढ़े डाक्टर आस्तै न कल दस बजे कन्नै औना उ'ने अ'ऊं लिखी ओड़नी आं थुआढ़ी ग्यारां बजे आस्तै लिखी ओड़नी आं अप्वाइंटमेंट हां फ्ही तुस कल पुज्जी जाएओ तुस टैम दे पुज्जी जाएओ नीं नौ बजे निकली आएओ तुस घरा ते फ्ही तुस टेमें र पुज्जी जाएओ रश बड़ा होंदा ऐ केह् पता हून मता दिक्खी गै पता चलना ऐ जेल्लै थुआढ़े टैस्ट होङन फ्ही गै पता चलना ऐ कि थुआढ़ा दंद केह् पता कढाना पवै जां केह् पता टीके लग्गन तु'सेंगी हून दिक्खी गै पता चलना कि चक्कर केह् ऐ पूरा ओह् दिक्खी ऐ गै पता लग्गना कोई नेईं अ'ऊं लिखी ओड़नी आं थोह्डी होर लखाई च थुआढ़ा नम्बर इ'यै साढे दस बजे शा बाद च गै एह् ते डाक्टर साहब औङन ता दस्सी ओड़गे उ'नेंगी ता तुस नेईं करेओ चितां ठीक होई जानी थुआडढ़ी एह् कल्लै धोड़ी करो थोह्ड़ा नेहा इ'यां थोह्ड़ी जरनी पौनी कल धोड़ी ते तुसें ठीक होई जाना टेंशन नेईं लैओ कोई नीं कोई नीं मां होई जानी ठीक दबाई खाह्गे ना होई जानी ठीक टीके शीके बी लाह्गे ना अगर ज्याादा पीड़ होगी केह् पता हून दिक्खी पता लग्गना अगर ज्यादा प्राब्लम होगी तां कड्ढी बी छोड़गे अच्छा अच्छा नें पेआ होना फर्क केह् पता कड्ढनी गै पवै अच्छा अच्छा कोईं नेई कोई नेईं मता दिखगे फ्ही तां ठीक ऐ नांऽ लिखी ओड़नी आं में थुआढ़ा कल्लै आस्तै आई जाएओ बा साढे दस नौ बजे सारे निकली जाएओ घरा फ्ही पुज्जी जाना तुसें टेमें दे ठीक ऐ ठीक ऐ